इहाँके हॉस्पिटल बड़ी अथि छै गन्दी छै जाइत छी हॉस्पिटलमे तऽ धरतीमे तऽ एकदम बदबू देबऽ लागैत छै आओर दवाइ आरो भी नहि मिलैत छै बहुत अथि सभ सभ मैडम सभ अथि करैत रहैत छै सुनैत नहि रहैत छै जल्दी आओर इहाँके नर्स भी बहुत गन्दी हॉस्पिटल भी अच्छा नहि छै आ बाहर जाइत छी तऽ खूब अच्छा बिल्डिङ्ग भी अच्छा रहैत छै आ साफ सुथरा टाइल्स आइल्स सभ लगल रहैत छै दवाइ भी अच्छा मिलैत छै तबियत भी ठीक भए जाइत छै दवाइ भी मिलैत छै अच्छा मैडम सभ भी अच्छा बोली विचार से सभ किछु से अच्छा मिलैत छै देखि नीक बहुत अच्छा लगैत छै बिल्डिंग विल्डिंग सभ किछु बहुत अच्छा हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत अच्छा छै इहाँके डॉक्टर सभ भी अच्छा छै नहि दवाइ भी केतनो बोलते रह जाइत छिऐ लेकिन दए छै नहि आ देबो करैत छै तऽ एकदम खराब दै छै बात एकदम सुन्दर हॉस्पिटल साफ सुथरा भी रखैत छै कि मर्जी सभके बदबू नहि देबै मर्जी सभ आबए आओर अच्छा साफ सुथरा से अथि करैत हइ दवाइ भी अच्छा मिलैत छै अहाँकेँ